وسائل کی کمی کے وجہ سے ہر علاقے میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر وسائل کی کمی کے چند اثرات اور ویکسینیشن کی صورت حال درج ذیل ہو سکتے ہیں وسائل کی کمی کے اثرات صحت علاج کی کمی صحت کے مراکز اور اسپتالوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو علاج کے لیے دور جانا پڑتا ہے ادویات کی کمی ضروری ادویات کی کمی سے بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے عملے کی کمی ڈاکٹرس نرس اور دیگر میڈیکل اسٹاف کی کمی سے صحت کی سہولتیں متاثر ہوتی ہیں تعلیم اسکولوں کی کمی بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کم ہوتے ہیں جس سے تعلیم کا معیار متاثر ہوتا ہے اساتذہ کی کمی تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بچوں کو مناسب تعلیم نہیں ملتی تعلیمی مواد کی کمی کتابیں کاپیاں اور دیگر تعلیمی وسائل کی کمی سے تعلیم متاثر ہوتی ہے ویکسین اور ویکسینیشن کی صورت حال وسائل کی کمی کی وجہ سے ویکینیشن کی صورت حال بھی متاثر ہو سکتی ہے کچھ ممکنہ مسائل درج ذیل ہیں ویکیسن کی فراہمی کئی علاقوں میں ویکسین کی فراہمی میں کمی کی وجہ سے تمام لوگوں کو وقت پر ویکسین نہیں مل پاتی ویکسینیشن مراکز کی کمی ویکسینشن مراکز کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے آپ کے علاقے کی مخصوص صورت حال اگر آپ اپنے علاقے کی مخصوص معلومات فراہم کریں تو میں زیادہ بہتر طریقے سے مدد کر سکوں کر سکوں گا ہر علاقے کی ویکسینیشن مہم اور اور وسائل کی دستیابی مختلف ہو سکتی ہے اگر آپ کے علاقے میں ویکیسن اور ویکسینشن مراکز کی کمی ہے تو حکومت اور مقامی انتظامیہ سے رابطہ کریں ان سے مسائل ان کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے